जय झूलेलाल साईं हुक़ुमु कयो साईं अछा अछा अछा लाल क़िले घुमिणो आहे केतिरा माण्हू आहियो तव्हां चारि या पंज छाकाणि त हुन हिसाब सां गाॾी गाॾी वठणी पवंदी न मूंखे चारि हूंदा त पंज सीटर गाॾी हलंदी ऐं पंज आहियो त सत सीटर गाॾी हलंदी पंज आहियो त सत सीटर तो साईं ॿ गा ॿ अलॻि अलॻि गाॾियूं आहिनि हुन खां पंज सीटर में चए तव्हांखे न चारि पंज माण्हुनि खे न नथा वेहारे सघूं न हिकु ड्राइवर बि त हूंदो आहे न छह माण्हू थी वेंदा पोइ उहो गाॾी जे अंदरु ऐं त चारि माण्हू हुजनि न त चारि हज़ार रुपया लॻंदा पर हाणे तव्हांजे पंज माण्हू आहिनि हिन करे छह हज़ार रुपया लॻंदा साईं तव्हां माण्हू छह करे छ्ॾो न असांखे कोई एतिराज़ु कोने हिकु माण्हू वधाए छॾियो गाॾी त साईं गाॾी वॾी गाॾी लॻंदी तेल जो ख़र्चु वधीक थी वेंदो आहे ड्राइवर जो ख़र्च बि आहे न साईं गा गाॾी ते ख़र्चो आहे गाॾी जेको हलंदी आहे सड़क ते त उहो अच्छा अच्छा हलो साढा साढा पंज ॾीजो अहिड़ी काई ॻाल्हि कोन्हे हा हा हा हिकु ई ॾींहं में घुमाए ईंदासीं दादा तव्हांखे लाल क़िलो हा हा लाल लाल क़िलो हिकु ॾींहं में सॼो ॾींहुं लाल क़िलो ई घुमिणो आहे न लाल क़िले जी आसे पासे जी शयूं बि तव्हांखे ॾेखारे छॾिंदासीं ईअं अहिड़ी काई ॻाल्हि कोन्हे त सु सुभाणे कढे वजे अचूं मां किथे अचूं ठीकु आहे साईं पहुची वेंदासीं ऐं थै धन्यवाद धन्यवाद साईं धन्यवाद जय झूलेलाल जय झूलेलाल